तव्हांजी सभिनि खां पहिरीं जिम्मेदारी त हीअ अथव ई तव्हां ईंदओ त तव्हांखे अची करे पंहिंजो ऑफ़िस में जेको कमु थींदो आहे चांहि नाश्ते जो उहो ॾिसणो अथव फ़ाईल्स हिक टेबल खां ॿी टेबल ताईं जीअं पहुचाइणियूं हुंदियूं आहिनि जेको कमु हुजे प्यून चांहि वाएं जो और नाश्तो जेके अचनि वञनि था उन्हनि खे ॿुधाइणो आहे की कहिड़े समय ते उन्हनि खे मिलिणो आहे असां न मिलिणो आहे उन उनत हा हा उहो हा उहो सभु बि तव्हांखे ई मैनटेन करिणो अथव

जेके बि टीचर्स कहिड़े टाइम ते अचनि था पिया कहिड़े टाइम ते वञनि था पिया उहो सभु ध्यानु तव्हांखे ॾियणो अथव गेट ते तव्हां बीठा आहियो त केरु बिना तव्हांजी इजाज़त जे कोई अंदरि न अचे त तव्हांजी हूअ रिस्पॉन्सबिलिटी अथव की बिना हुनजे कोई अंदरि न अची सघे ईअं की तव्हांखे उहो सभु ध्यानु ॾियणो अथव जी इहो कमु तव्हांजो अथव सुबुह जीअं ऑफ़िस टाइम नवें बजे खां आहे त तव्हांखे कलाकु ॾेढु पहिरीं त सतें बजे तव्हांखे अची वञिणो अथव पंहिंजी रिपोर्ट ॾियण जी जीअं चारि बजे स्कूल अगरि ऑफ़ थिए थो पियो त छहें बजे ताईं सभु जेसिताईं टीचर्स वञनि नथा हली त तेसिताईं तव्हांखे उहो कमु करिणो अथव पंहिंजी सॼी रिस्पॉन्सबिलिटी पूरी करे पोइ तव्हांखे वञिणो अथव ओके थैंक्स